तव्हां डांस क्लास मां था ॻाल्हायो न मूंखे मुंहिंजी फ्रैंड हिकु तव्हांजे नाले चयो की तव्हां ॾाढो सुठो डांस सेखारींदा आहियो तॾहिं करे मां तव्हांखे कॉन्टेक्ट कयो हा एट लीस्ट मां फ़ोन कयो की कहिड़ी रीति सां सेखारींदा आहियो अने कहिड़े कहिड़ी सीख अने टाइमिंग छा आहे उहो सभु ॿुधायो मूंखे टाइमिंग जो त हा वांदो कान्हे अ मूंखे थोरो बि डांस कान ईंदो आहे त मूंखे पहिले खां ई सिखणो माना पहिले खां ई सिखणो आहे तुर बि मूंखे डांस कान ईंदो आहे एट लीस्ट तव्हांजो नालो ॿुधी करे मां मूंखे ख़बर पई की तव्हां सुठी रीति सां सेखारींदा आहियो त मां तव्हांजो कॉन्टेक्ट कयो आहे हा त बि सिखणो आहे पहिरों थोरो बेसिक बेसिक सिखणो पोइ वधारे अॻियां वधंदासीं हा त इन्हनि जो टाइमिंग अलॻि अलॻि हूंदो न त हा हा उहो त वांदो अने फीस घणी आहे हा हा वांदो न

असां इन किरी वैस्ट साइड रहंदा आहियूं तव्हांजो क्लास कहिड़ी साइड अथव हा हा उहो त इशू कान्हे कोई वांदो कान्हे हा त मां हिकु वजे गुरू अची करे तव्हांसां मुलाक़ात करे थी वञा मां उते अची करे भरे थी वठां रूबरूं

जय झूले